آج کل کے دور میں مذہب سے ہی لوگ فائدہ بہت اٹھار رہے ہیں کیونکہ سیاست میں وہ مذہب کا ہی استعمال کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آج کل کے دور میں جو یہ بھارت کی سرکار ہے وہ مذہب کے نام پر ہی چل رہا ہے وہ مذہب کے نام سے فائدہ اٹھا کر اور وہ سیاست میں آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ پورا اپنے مذہب کے جس بھی کینڈیڈیٹ کو اٹھاتے ہیں تو وہ اسی کو ووٹ کرتے ہیں کہ وہ میرا مذہب ہے یہ بالکل غلط ہے مذہب کے نام پر کسی کو راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اور سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ غلط ہے مذہب کے نام سے جو فائدہ اٹھا کر سیاست کرتے ہیں وہ بعد میں بہت خرابی پیدا کرتے ہیں یہاں تک کہ لوگ آپس میں بھائی چارے کو بھول جاتے ہیں اور لوگ اپنے میں اپنے میں اٹھا پٹک کرنے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ مذہب سے آج ہندو مسلم میں بھی بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے پہلے ایسا نہیں تھا اس وجہ سے مذہب کی سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے یہ سراسر غلط ہے